हैल्लो कौन बोल रेहा ऐ सर मैं इक लवैंडर लेना थोआड़े कच्छ ऐ लवैंडर इस टाइम असें कोई बीह् तक ते चाहिदी ही केलु तक आग असें कोई अगलै हफ्ते तक चाहिदा

ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां

ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मेरा एड्रैस जम्मू दा ठीक ऐ ठीक